میرے خیال میں ہندوستان کے مختلف حصوں کے درمیان ثقافتی تبادلے اور مواصلات میں زباں ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے یہ لوگوں کو جوڑتی ہے افہام و تفہیم بڑھاتی ہے اور وحدت کو فروغ دیتی ہے